اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات اور پروگرام جاری ہے جن میں شامل ہیں حکومت نے نئے سرکاری اسپتالوں اور صحت کے مراکز کی تعمیر شروع کی ہے تاکہ لوگوں کو بہتر صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں ان اسپتالوں میں جدید طویل آلات اور بنیادی سہولتیں فراہم کی جاتی ہے دیہی علاقوں میں پرائمری ہیلتھ سنٹر اور کمیونٹی ہیلتھ سنٹر قائم کیے گئے ہیں تاکہ بنیادی صحت کی خدمات فراہم کی جا سکے یہ سنٹر بنیادی علاج ویکسینیشن اور صحت کی دیگر سہولتیں فراہم کرتی ہے مرکزی حکومت کی ایوشمان بھارت اسکیم کے تحت صحت کی بیمہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے جو کم آدمی جو کم آدمنی والے خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرتی ہے تاکہ وہ بڑے طبعی اخراجات برداشت کر سکیں اس اسکیم کے تحت متعدد بیماریاں اور علاج کوریچ میں شامل ہیں صحت کے مختلف پروگرام اور گاہی مہمات چلائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو بیماریوں کی علامات علاج اور صحت مند طرز زندگی کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے یہ مہمات دیہی علاقوں میں بھی جاتی ہے تاکہ عوامی شعور بڑھایا جا سکے صحت کے خدمات اور پروگرامز کے بارے میں معلومات سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فراہم کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولتوں اور پروگرامز کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے دور دراز علاقوں میں صحت کے خدمات پہنچانے کے لیے موبائل ہیلتھ کلینکس چلائی جا رہی ہے یہ کلینکس بنیادی علاج ویکسینیشن اور دیگر طبعی خدمات فراہم کرتی ہے موجودہ اسپتالوں میں سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہے جیسے کہ جدیل آلات کے خریداری عملے کی ترتیب اور خدمات کی بہتری مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو مفت یا کم قیمت پر صحت کی خدمات فراہم کی جا سکیں یہ کیمپ خصوصی بیماریوں کی جانچ علاج اور مشاورت فراہم کرتے ہیں یہ اقدامات اور پروگرام ریاست میں صحت کی خدمات کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے اور عوام کو بہتر صحت کی سہولتیں فراہم کرنے میں مدد مددگار ثابت ہو رہے ہیں